क'क्राझार जिल्लायाव गोबां जायगायारि दावबायनायनि खाबुफोर दङ जेन'बा हमनानै लादो ट्रेन दं बास दं आमफ्राय बे ट्रेन बासफ्रा गुबुन गुबुन सरकारजों एबा फ्रायबेत अदिखारिफोरजों सालाय जानाय बास ट्रेन गारि फोर दङ जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव जेन'बा हमनानै लादो बासनि बेलायाव जोङो नायोब्ला गिबियै बदलेण्ड ट्रानपत सारबिसेसखौ जों नुनो मोनो जाय बासनि सारबिसखौ गिबियै बि थि सि सरकारा जागायजेनदों मोन आमफ्राय बिनि उनाव जोंहा आरोबाव नुनो हाबावो नुनो हाबावो आसाम स्तेट ट्रानसफरत करफरेसन ए एस थि सिनि सालायनाय बास नाथाय बे बासखौ जों बारा नुवा एस थि सिनि बासखौ आरो बेनि गेजेरजों जोङो बेराथ गोबां फ्रायबेत बुस्थु फ्रायबेट ट्रानसफरट जोङो नुनो मोनो हमनानै लादो सरि हमनानै जेन'बा जोंनियाव दंबावो आरोबाव गारि फिसा फिसाफोर खबब्रै जाय गारिफोरा मानसिफोरखौ गुबुन जायगायाव एबा आलदा आलदा जायगायाव दोनलां नायखौ दोनलांनायाव मदद खालामो आमफ्राय आरोबाव बेनि गेजेरजों टाउन सिंयावनो गिदिंबाय थानो हानाय सिगां हाय जों जोंना रिक्सा दंमोन बे रिक्साया दिनै इरिक्स'जों हाय रिफ्लेस खालाम जाबाय दिनै बे रिक्साखौ जोङो गंफा गंनैल' नुसै नाथाय जोङो इरिकस'खौ जायखौ जोङो थ'थ' होनो क'क्राझार डिल्लायाव बे थ'थ' खौहाय जोङो बा बांसिनै नुनो मोनसै आमफ्राय बेनि सायावबो सुबुंफोरा गाव गावनि गारिखौ गोबाङानो बाहायो क'क्राझार टाउनाव आरो क'क्राझार टाउनाव क'क्राझार जिल्लायाव गोबां सुबुंफोरा सुबुंफोर दंखाय बेफोरबादि दावबायग्रा बुस्थुफोरा गारि घराफोरा सोलियो मानसिफोरा गारि घरा गाव गावनि फ्रायबेट बुस्थुखौ लाबोब्लाबो मानसि बांद्राय खाय फाब्लिक ट्रानसफरटेसनाबो मोजाङैनो सोलियो आरबाव गुबुन जायगासिम थांनो जोंहा जेरैबादि आं होनखाबाय बास दं ट्रेन दं गारि दं दा लामायाबो साबसिननिफ्राय साबसिन जालांनो हमबाय आरो जायगाफोराव जोङो थाबैनो सहैसै गोदोनि बायदि सम नांलिया जायनि जाहोनाव दिनै जों खामानि फोरखौ थाबैनो मावनो हायो आरो जोङो अबेबा जायगायाव थाबैनो सहैनो गोसोब्ला टायम मथे सहैयो आरो जेबो हेंथा गैया लासे जोङो मोजाङैनो मोजां सौहैनोहायो